بچپن میں میں بہت گھوما ہوں اپنے پاپا کے ساتھ میں بچپن میں میں اپنے پاپا کے ساتھ فسٹ ٹائم ممبئی گیا تھا جو وہاں پہ میرے ابھی بھی میرے پاس فوٹو ہیں وہ میری یادیں ہیں اور مجھے وہاں جا کے بہت مزہ آیا تھا میں وہاں چوپاٹی اور حاجی علی میں جا کے میں نے نماز پڑی تھی

بہت اچھا منظر تھا پانی کے بیچ میں حاجی علی بنا ہوا وہاں جا کے بہت سکون ملا تھا مجھے کو